औ सोर सोर बुंदों

औ औ देलाय बुंलाय औ आं फोरोंगिरि

औ औ औ औ जागोन दे जागोन नों आहमफोरनि सोमोन्दै मोन्थिनो लुबैदों आरो ना औ औ दा आहमफोरा आहमफोरनि सोमोन्दैथ' आहमफोरा जोंनि जायगायाव जोंनि आसामआवहाय गासै द'जौ बोसोर खुंनाय जादों जोंनि आसाम जोंनि आसाम हादरखौ दा बुंनो थाङोबा बिसोरो आहमफोरा जोंनि आसामआव ओ थुवेलभ हानद्रेद सिक्स माइथायावहाय गिबि खेबनि थाखाय जोंनि आसामआव फैदों आरो जोंनि आसामआव फैनानै बिसोरो बे पाटकाइ रेन्जेस बे पाटकाइ हाजोखौ बारनानै जोंनि आसामआव हाबबोदों आरो बिसोरो जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों ना ओ हाजोआव जायफोरा थायो ना बिसोरजोंहाय जुद्द नाङै नाङै फैनानै फैनो गोनां जादों आरो बैसोरखौ फेजेननानै दा जोंनि आसामआव बे शिबसागरनि सराइदेव होननाय जायगायाव बिसोरो गावसिनि राजथावनिखौ गायस'नफैदोंमोन आरो बिसोरनि गिबि राजायानो जाहैबाय सुकापा सुकापा होननानै बुङो बिसोरनि मानि जा मानि फास राजा ना दा बे सुकापायानो बे आहम आहम फोलेरनि जा सास'न ना बेखौहाय आसामआव गायसनदों आरो दा बे सुकापाया जोबोद सासे बोथोरनि सोमोन्दै आबाद मावनायनि सोमोन्दै जोबोद मानि गियान गोनां सासे राजामोन ओ बिथांनि नाजानायावनो बिथांनि दैदेननायावनो ओ आहमफोरा गासै आसामाव ओ बृटिसफोर फैजासिम ना बृटिसफोर फैजासिम द'जौ बोसोर रायजो खुंनो हादों जोंनि आसामाव आरो माबाफोर नामा औ आहमनि पपुलेसनआथ' जोबोद खम आं फारसेनटेज हिसाबैथ' मोनथिनाय नंलिया ओइ बुंनो थाङोबा आहमा मानि आसामनि वान थु फारसेन्टफोर जानो हागौ आरो बारा गैया खम आफार आसामआवल' बिसोरो बांसिन दङ ओरै शिब सागर उम